سہرسہ ضلع میں دستیاب صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری خدمات موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے علاج کے لیے بہت اہم ہیں اس کے لیے سہرسہ ضلع کے اندر بہت سارے اسپتال موجود ہیں بہت ساری کلینک موجود ہیں اور بہت سارے موجود ہیں یہ سب اسپتال ہمارے علاج کے لیے بہت مفید ہیں جیسے کہ ہمارے ضلع میں شنر اسپتال بہت مشہور ہے اور اسی طرح سے سری نارائن میڈیکل انس انسٹی ٹیوٹ اینڈ اسپتال بہت زیادہ مشہور ہیں یہ سارے اسپتال مقامی لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ہیں ہاں کچھ اسپتال ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں غریب آدمی کا علاج کرا پانا بہت مشکل ہوتا ہے کووڈ نائنٹین کے دوران اسپتالوں پر اس پہ بہت کام کیا ہے اور ان اسپتالوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مریض ٹھیک ہوئے

اچھے ہو گئے یہ سارے سرکاری اسپتال تھے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی جو لوگ کرونا وائرس سے مریض تھے ان کے اوپر کافی کام کیا گیا جس سے وہ ٹھیک ہوگئے